विज्ञानसँ ई फाइदा छै बेमारी तऽ बहुत प्रकारके होइ छै लेकिन सब बेमारीके इलाज आब उपलब्ध छै कोनो बेमारी अहाँके रहत बहुतसँ बहुत तऽ दुइसँ तीन घण्टा अहाँ हॉस्पिटल जइऔ अहाँके ओकर इलाज निश्चितरूपेण मिलि जाएत इएह विज्ञानसँ फाइदा छै